पहिरें ज़माने में डांस करण खे सुठो न मञींदा हुआ सोचींदा हुआ त डांस सुठे घर जा ॿार न कंदा आहिनि अॼ बि इलाही घरनि में अहिड़ो मञियो वेंदो आहे की डांस करणु सुठी ॻाल्हि न आहे मुंहिंजो सुपिनो आहे त मां सभिनीनि जे अंदरि हीअ जाग्रता पैदा कयां त डांस करण सां तनु ऐं मनु ॿई स्वस्थ थींदा आहिनि ऐं डांस करण सां आत्मविश्वास वधंदो आहे शरीर फुर्तीलो थींदो आहे ऐं मनु प्रसन्न थी वेंदो आहे मां डांस जी जाग्रता पैदा करे पंहिंजो इहो लक्ष्य हासिलु करण थी चाहियां